میرے جو ہے تین چھوٹے بچے ہیں میں ان کی جو ہے روز صفائی کرتی ہوں ان کو نہلانے دھونے دھلانے میں جو ہے بہت صفائی رکھتی ہوں ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی گرم پانی سے واش کرتی ہوں اور ان کے آس پاس کی بھی صفائی کرتی رہتی ہوں پورے گھر کی صفائی کرتی ہوں اور جہاں پر بچے کھیلتے ہیں وہاں کی زیادہ تر بہت اچھے سے صفائی رکھتی ہوں جو ان کے کھیلنے کے کھلونے ہوتے ہیں ان کو بھی میں بار بار واش کرتی رہتی ہوں اور پورے گھر کی صفائی رکھتی ہوں اپنے آپ بھی صاف صفائی کے بارے میں بہت دھیان رکھتی ہوں بچوں کو کس طرح سے نہلانا ہے دھلانا ہے ان کو کس طرح سے صاف کرنا ہے ان کے آس پاس کیسے صفائی کرنی ہے بہت اچھے سے صفائی رکھتی ہوں اور ان کو تھوڑا گرم پانی سے ہی واش کرتی ہوں بچوں کو جس سے کہ ان کے باڈی پر جو ہے جمس ہوتے ہے وہ جو ہے وہ ان کے شریر پر نہ رہیں